खाना बनबैसँ पहिले सामग्री ओ ई ओहि हिसाबसँ राखल जाइए जे हम बना कि रहल छी जेनाकि हम दालि बनाबैके लेल ओहिके लेल दालि हऽ हरैद नमक ईसब राखै छी आओर तकर बाद हम दालि बनबै छी सब्जी बनाबैके लेल जेना सब्जी सब्जी रहबाके चाही सब्जीके साथ आलू रहै आलू सब्जीके लेल रहनाइ जरूरी अइ आओर हम अपना हिसाबसँ अगर ओहिमे आओर भी तरहके सब्जी डालै चाहै छी तऽ बहुत तरहके सब्जी डालि सकै छी जेनाकि सब्जी बना सब्जीके ग्रेवी करैके लेल हम ओहिमे कदीमा डालि दै छी जइसँ ओकर टे टेस्टो बढ़ैए आओर सब्जीके ग्रेविओ कऽ कऽ राखैए ओहिमे सब्जीमे दैके लेल धनिआके मसाला हल्दी नमक मिरची आओर गरम मसाला ईसब तरह तरहके मसल्ला डालिकऽ हम सब्जीके स्वादिष्ट बनाबै छिए रखै छी आ आओर ई तऽ सब्जी बनबैके भऽ गेल आओर दालिओके बतेलहुँ आओर जेनाकि हम घरमे खीर बनबै छिए किछु मीठा पकवान बनबै छिए तऽ ओहिके लेल सुज्जी मैदा चिन्नी अऽ सुज्जी मैदा चिन्नी घी आओर तेल वगैरहके तेलसब राखै छी आओर हम फेर खीर खीर बनबै छी आओर हम जेनाकि कोनो पकवान बनाबै छी हमरासबके तरफ लोग सब्जीसँ ज्यादा कोनो भी पकवान खेनाइ ज्यादा पसन्द करैए जे जाहिसँ हमरा सबके भनसाघरमे ज्यादातर ओ पकवानके सामग्री मिलि मिलल जाइए आओर ज्यादा मात्रामे हमसब पकवान बनाकऽ खेनाइ पसन्द करै छी